हेलो प्रणाम प्रणाम प्रणाम की हालचाल अच्छा खुश रहू खुश रहू सब बढ़िआँ छै अहाँ ठीक छी हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ से अहाँ सभलए बहुत बेबस्था छै तऽ दस सँ बीस तारीख तक दस दिन छै रजिस्ट्रेशनमे हुँ आओर हँ अहाँ सभ तऽ बीपीएलमे हेबै ने हँ तऽ निश्चित बीपीएलमे हेबै आओर अहाँके हाँ से हँ हँ हँ तऽ पूरा शुल्क माफी नहि छै लेकिन किछु लागै छै मने अल्प मात्रामे हँ हँ से अहाँके बेबस्था छै हँ रजिस्ट्रेशन अहाँके दससँ बीस तक अइ आ पढ़ाइ लिखाइ नीकसँ करै छी ने

अच्छा तैयारी कऽ रहल छी ने ठीक छै हुँ आओर कोनो प्रश्न एहि विषयमे हुँ हँ यौ हँ हँ खूब हँ भेट जाएत अहाँके एहि दुआरे जे हॉस्टलके तऽ खूब नीक बेबस्था छै आ अहाँ सभके किए नहि भेटत निश्चित रूपसँ अहाँ सभके भेटत हॉस्टल भेटत आ ओहिमे मेस रहै छै खाना पीना ओहिमे रहै छै आ ओहोमे अहाँ सभसँ किछु कमे शुल्क लेल जाएत ई बेबस्था छै सरकारके तरफसँ अहाँ सभ लए बहुत बेबस्था छै हुँ ओहोमे अहाँ सभके

हँ रजिस्ट्रेशन तऽ अहाँ कॉलेजेमे आएब कॉलेजेमे आएब अहाँ फोटो लऽ लेब हँ फोटो लऽ लेब हँ तीनटा फोटो लऽ लेब आ अहाँके जे आइकार्ड हैत ने कॉलेजवला तऽ ओ लऽ लेब आओर चलि आएब आओर हम कॉलेजेमे अहाँसँ भेट भऽ जाएब ऊपरवला ऑफिस जे छै ओहिमे जतऽ हम बैसै छी हँ हँ तऽ एक बेर दू बेर तऽ अहाँ आएल छी ऊपर तऽ ओहिठाम अहाँ चलि आएब अहाँसँ हम फोन कऽ देबै कलर्कके अहाँके रजिस्ट्रेशन कऽ देत

ठीक ठीक प्रणाम प्रणाम खूब नीकसँ पढू